आंनि जारिमिनखौ आङो खोन्थानोसै जारिमिना बुहुत गोलाव दा बेखायनो आंनि जोनोम जानायनि गामिया सिसुबारि सिसिबारियाव जोनोम जादों बाव पास बोसोर बायदि जाबाय पास बोसोरनि उनाव बालागाराव फैदों बालागाराव फैनानैहाय बावहाय गैयाबाबो दस पन्द्र बोसोर बायदि जादों बि समावहाय इस्कुल गामि दरनै दरथामजोंसो स्कुल गंसे आसामिस गैयामोन बांलानि एसे दंमोन रमान इंग्लिस बेखौ फोरोङोमोन मास्ठारफ्रा बेवहाय आङो सिथ खारनो मोन्दों आरो बिदिनो आङो सिक्स सेभेन बिबायदिनो फरायनाय जादों बिनिफ्राय आङो फरायनाय जायाखै बिबायदिनो बे बालागारि गामिनिफ्राय आमथिका बालागारियावहाय हा गोदान खुलिदोंमोन जोंनि आफाया बेयाव खारलांबाय बेयाव खारलांनानै फरायनो मोनासै स्कुल गैया बाव थानाय जादों बि थानायानो थानाय थाबाय फरायनो खाबु मोनाखसै आरो बिनिफ्राय बेबायदिनो आं गुबुन देसआवहाय बै साइना बायदियाव भुटान बायदियावहाय थांनानै आं खामानि मावहैदों खामानि मावनानै बोसोरनै बायदि आं बिबायदि खामानि मावदों नआव फैफिनदों न'आव फैफिननानै आमथेका बालागारिनिफ्राय जोंनि आफाया हा फाननानै बेंटल साइथजों फैदों बेंटल साइथजों फैनानै बेंटलनि सिनाब दा सेरफांगुरि होनना बुङो सेरफांगुरियावहाय खारबोनाय जाबाय दा गैयाबाबो पसिस थ्रिस बोसोर जाबाय बेवनो आं हाबा जायासै हाबा जानाया आंनि जादों जाहैबाय पसासि सनआवहाय आङो हाबा जाबाय हाबा जानायनि गेजेरजों संसार जाबोनायाव अनेक जानाय लोंनायाव अभाबिमोन जेबो एंखाम गैयामोन बायदिसिना बिबायदिनो मावना जानांगौमोन गायनाय फुनाय सुबिदा गैयामोन दै अर गैयामोन बिबायदि जोङो थ्रिस बोसोरा अभाबिजों खुंबोनांदों आरिखि सैबोनांदों बेजोंनो फिसाफोरखौ लेखा फोरोंलां फोरबोनांदों साब्रै फिसाफोरखौ फोरोंबाय फोरोंनायनि गेजेरजोंनो बिबायदिनो जिउ खांबोनांबाय आरो आं बि समाव पसासि सननिफ्राय धोरोमनि हाबाखौ मावदों हाबा मावनायावहाय गोबां बिबायदिनो दासिमाव दङ आरो बि फिसाफ्रा दा आंनि फिसाफोर साब्रै दं फिसा हौवा सानै फिसा हिन्जाव सानै गेदेरना हाबा जाबाय दा साथामआ फिसा हिनजावा दङ हाबा जायाखै फिसा हौवा सासे हाबा जायाखै बिजों लोगोसे दा बिदिनो स' सलिनानै दङ आरो ओमफ्राय दा आङो गोबां बिबायदि खाहानि जानायखौ जों दुखु सै सैनायजों मानि जिउ खांबोनायजों बेनि समाइसाखौ लोगो मोनबोनाय आनदलनआवहाय बिबायदिनो आबसु आनदलनआवबो आनदलन खालाम खालाम बोनानै बिस बोसोरसिमआ बिबायदिनो जिउ खांबोनांदों आरो दा बिबायदि खाहानि दुखु सुखुनि गेजेरजों न'खरखौ खांबोनायाव दा बिबायदिनो सोलिनानै दङ आरिखि मोजां गाज्रिनि गेजेरजों सोलिनानै दङ आरो दा आंनि आइ थैना थांबाय आफायाबो थैना थांबाय दुइ हाजार दुइआव थैना थांदों दुइ हाजार थिनआव थैना थांदों गैला दा आंनि बिनानाव सानै दं हाबा जायाखै आरो आंनि फंबायफोर बै गन्दगलनि समावहाय दुइ हाजार दुइआव गन्दगलनि समावहाय सानैबो रुंसारि जाना थांबाय आन्दलननि समाव दा बिदा फंबाय साथामनि गेजेराव दा आंल' दं आरो रावबो गैलिया आंल'सै बिनानाव सासे बिनानाव सानै ओमफाय आं दा आंनि फरिलनि न'खरा बिबायदिल' मेन आइ आफानि न'खरनि फिसाफ्रा बिनानाव सानै आंल' दङ आरो दा बिनानावफ्रा बेंटलनि बेंटल मिसननि खाथियावनो दङ बिसोरो दा मोजाङै मोजां दंथ'यो आङो सेरफांगुरियाव दङ दा बेबायदिनो जिउ खांबोनानै दासिमाव आङो मा मा धोरोमनि थाखाय मावनायाव दासिम दं आरो बिजों लोगोसे आंनि फिसाफ्रा जाहाथे बे मा मा मावो बे फिसाला गेदेरना बिदिनो आलदा जानानैहाय दा दिलार मावनानै दं गारि सालायो बिदिनो दा बिसौ सानै दं फिसाला गेदेरनि हाबा जानायना हिन्जावसा सासे हौवासा सासे बिसोर दा इंग्लिस मेदियाम फरायनाय दं फरायनानै दोनदों दा बिखिनि दं दा बे न'खरा आंनिया बिबायदि सलिनानै दङ दा आंंनि बिनानावफ्रा लेखा रोङा बिसोर फरायनोबो मोनाखै दा जाम्बि बिदिनो दं दा गोदो आंनि फंबायफोर बिदेसआव खारनानैहाय हा बायनायफोर बिदिनो बार' पन्द्र बिगा बिदिनो हा दं आरो बेंटलआवहाय बिदिनो सारि बिगा मियादि हा दङ बाव दङ बे आंल' दा सेरफांगुरियावहाय फरेष्ट बिलेसनि हायाव आं दङ आरो दा बिबायदिनो इसे बार न'खरावहाय आलदा आलादा आलादा जानानै दंथ'यो अब्लाबो अनलायनाया खौसे मोनसे जानानै दं दा आंनि फंबाय सासे थैना थांनाय दुइ हाजार थिनआवहाय थैना थांनाया फंबाय सासेना बेवाइ दं हिन्जावसा सासे हौवासा सासे बिसोरो पिअ फास फरायनानै सासे एमए फरायनानै बिसोर दङ आरो बेवाइ दं दा बिसोरो बिनि आंनि फंबाय सानैया थैनानै थांबाय आरो दाखिनि सासे फंबाय गदाया अरुनाचलआवहाय ओहो माबायावहाय दंहैयोमोन सिलंआव बियो खासिया हिन्जाव लादोंमोन नाथाय बिनि गथ' गथाय थानाय जायाखिसै ओरैनो जिउ गारनो गोनां जाबाय गन्द'गलनि समावहाय थैना थांबाय दा बि हिनजावआ जे जायगायाव दङ सिलंआव बे जायगायावनो दङ आरो दा आंनि न'खरनि खाहिनिफ्रा बिबायदिनो आरो बिदि जानानै दासिमाव बे दुइ हाजार थेससिमआव आंनि बुंनो गोनां बाथ्राफ्रा बेफोरखौनो आं फोरमायना हादों मानि दा आंनि मावनांगौ दानिया आंनि बेबायदि धोरोमनि मावनायाव मोजां मोनो आरो मानसिफोरखौ अननायाव आं मोजां मोनो हेफाजाब होनो आं मोजां मोनो मानि गाज्रिफोरखौ आङो मोजां बुजायनानै दोनो सोरबा देनद्राइ जानाय जोहोलावफोर सिख्लाफोर बेखौ आं मोजां बुजायना दोनो नाथाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव था मोजाङावहाय फै बिमा बिफाखौ नाय मोजां मोजां खामानि मावनो हास्थाय गाज्रिनिफ्राय गोजानाव था बिबायदि गामिनि गोबां सेंग्राफ्रा जोहोलाव सिख्लाफ्रा बिबादि गाज्रि जाबायमोन दा बिबायदिनिफ्राय दा गोबां मानसिफ्रानो जोहोलावफ्रा गारबाय आरो मोजांबो जाबाय सोरबा हाबा जाबाय मोजां न'खर सोलिनानै जाबाय बिदि सलिनानै दा दङ आरो दा बिराथ मोजां आं बिखौ नुनानै आं गोजोननाय मोन्दों जे धोरोमनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जोहोलाव सिख्लाफोरखौ फरायफुनाय गाज्रिनिखौ मोजां मावनो मोजाङाव लाबोनो आं मोजां मोनो आरो दासिमाव आं दासिमाव आरो थैजासेबो आं बिखौ नागारनाया आरो आं मावगोन इयाना आं बिखौहाय मावगोन आरिखि थैजासे